हमारे पास एक सोसोलॉजी की बुक है जिसमें हम बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती है जिसमें हमें पहले हमारे यहाँ कैसे रहते थे और आज के समय में हम कैसे रहते हैं पहले हमाये हम स्त्रियों के साथ कैसा होता था और आज के समय में स्त्रियों के साथ कैसा होता है पहले पुराने समय में स्त्रियों के साथ अत्याचार होते थे उन्हें घर में ही रखा जाता था उन्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं थी उन्हें चार दीवारों में ही कैद कर के रखा जाता था आज के समय में स्त्रियों को उन्हें समाज में जाने का भी मौका मिलता है और वो अपने इच्छा अनुसार सभी कार्य कर सकती हैं वो पढ़ाई कर सकती हैं खेल सकती हैं सभी कार्य कर सकती हैं पहले के जमाने में स्त्रियाँ स्त्रियाँ अपने सर पर पल्लू रखती थी और अपने मुँह को ढाक कर रखती थे आज के समय में वह अपने मुँह को खोल कर रखती हैं पहले कई स्त्रियों को आज के समय में देश विदेश संचार करने का मौका है वो जिससे जो चाहे वह कार्य कर सकती है जैसे कि उन्हें अगर खेलना पसंद है तो वो खेल सकती है उन्हें पढ़ना पसंद है वो पढ़ सकती हैं उन्हें वह अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकती है पुराने समय में आपको अपने अधिकारों अधिकार नहीं प्राप्त थे आपको दूसरे दूसरों के दायरे में रह कर कार्य करना पड़ता था आज के समय में आज अपने अधिकारों से काम कर सकते हैं यदि आपका अधिकार नहीं मिल रहा है तो आप आप कानूनन कार्यवाही कर सकते हैं उस पर आप अप अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं पहले हमारे हमारे लिए कोई भी अधिकार हमें नहीं प्राप्त थे आज के समय में हमारा संविधान हमें अधिकार प्राप्त करता है स्वतंत्रता का अधिकार अधिकार सभी अधिकार हमें प्राप्त हैं पहले के समय में स्त्रियाँ समाज में नहीं रहती थीं आज की स्त्रियाँ समाज में रहती है एक दूसरे से बात कर सकती हैं और सभी चीजों के बारे में जानकारी ले सकती हैं वे सभी प्रकार के कार्य कर सकती हैं जो उनका मन करे वह कर सकती हैं पहले के जमाने में स्त्रियाँ घर में ही ही रह कर काम करती थी खाना बनाती थी और भोजन तैयार करती थी और सभी को परोसती थी बर्तन वगैरह माँजती थी आज के जमाने में स्त्रियाँ खाना बनाने के अलावा और भी काम कर सकती हैं या कहीं बाहर जॉब कर सकती हैं और अच्छे इनकम ले सकती हैं और अपने परिवार की मदद कर सकती है